खुलुमबाय उनदैनिफ्रायनो एल पि स्कुलाव फरायबाय आङो क्लास फाइभसिम एल पि आवनो फरायनानै आङो क्लास फाइभनिफ्राय गौरां मिसनाव फराय हैदों ओमफ्राय आं बाव मिट्रिकखौ फास जानो हायाखै होदोंमोन होबाबो जायासै आं खोननै होदों खोननै आवबो गाज्रि जादों आंना

बिदिनो मिट्रिक फेल जानानैहाय हाबा जाबाय आङो दा संसार जाबाय गथ गथाय खांबाय रायजो जाबाय दासिमावबो संसार जानायवबो आरो आस'खानदा जाहैहावबाय आङो माने आंना हासबेन आबो गैला आठ बोसोरानो जाबाय आंनि हासबेन गोमानाया फिसा सासेखौ लानानै संसार जागासिनो दङ खसथ' मसथ' बाबो बे खिनि आरो ओमफाय दङ लोगोफोर सासे सानै आंखौ हेलफ होग्राफोर दं बे आरो दा आङो संसार जानायाव एथग्राफ गोराबो मोनद्रायासै दा एसे बाबो सोलिलांनो हाबाय आरो बेखिनि आनोसै